हॅलो आं दिप्ती तुवें फोन केल्लो तेन्ना म्हाका मात्सो टायम नाशिल्लो आं कितें म्हणटाले की तुका उबर काय ओला बूक करपाक जाय आशिल्ली बेळगांव वचपाक होय म्हाका दिसता तुवें ओला घेतिल्ले बरें हांव लास्ट टायम बेळगांवा गेल्ले पय तेन्ना हांवे ओला घेतिल्ले हांवे आर्टीगा गाडी घेतिल्ली हय बरी कंफोर्टेबल आशिल्ले आनी ड्रायवरूय बरो आशिल्लो म्हजो धाकटो भुरगो आसा न्ही म्हणून तांणी हळू सामकी व्हेली चड फास्ट व्हरूना हय आनी हय क्लि क्लि क्लिनलीनेसूय बरें आशिल्ले आनी ड्रायवराकूय नोलेज बरी आशिल्ली